मैम आइसक्रीम पार्लर से बात कर रहे हो आप ऐक्चुली मैम हमारे यहाँ पर आज बड्डे पार्टी है तो हमें आइसक्रीम के पचास डब्बे चाहिए थे कौन कौन से फ़्लेवर है आपके यहाँ पर हलो मैम मावा फ़्लेवर में कितना मतलब कितने तक का रहेगा अच्छा और इस्टाबेरी अच्छा ठीक है मैम तो आज शाम को आप भेज सकते हैं क्या आज आठ बजे तक आप भिजवा दीजिएगा

मुझे पचास से साठ डब्बे चाहिए हाँ हाँ ठीक है औ इसके साथ में अगर और कुछ अलग है फ़्लेवर में तो वह भेज दीजिएगा थैंक यू मैम